ہیلو آئی ٹی ڈیپارٹمینٹ میں آپ کی جو ہے کمپنی کا ایچ آر بول رہا ہوں وہ میں نے جو ہے ابھی کچھ روز جو ہے پہلے کہا تھا جو ہے کہ کم از کم جو ہے پندرہ سسٹم جو ہے اویلیبل کرانے ہیں کیونکہ نئی جوائننگ نیو جوائننگ ہونے والی ہے اِسی منتھ کے لاسٹ سے اور اِس کے لیے ہمارے پاس سسٹم کافی نہیں ہیں تو اور اُس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک میٹنگ کی تھی اور میٹنگ میں شاید آپ رہے ہوں گے اُس کے لیے ہم نے بات کی تھی تو اُس کو جلد از جلد جو ہے ریکوائرمنٹ جو ہے پوری کی جائے یہ میرے کہنے کا مقصد ہے اِس لیے میں نے جو ہے یہ کال کی ہے بطور خاص اِس سلسلے میں کیا اب تک کیا کاروائی ہو چکی ہے اگر مارکیٹ میں اِس سے بھی بیٹر آ گئے ہوں تو اُس سے ہمیں آپ جو ہے اوگت کرائیے اور یا باقاعدہ اِس پہ

تو اُن میں کیا آپ کا کیا ایکسپرئنس ہے آپ کا کوئی تجربہ ہے جو لیٹیسٹ آئیں ہوں کچھ تجربہ ہے آپ کو کسی کے ساتھ کچھ کسی کوئی یوج کیا آسوس بیٹر رہے گا چلیے ہم جو ہے نیکسٹ ڈے یا آفٹر نیکسٹ ڈے ایک میٹنگ ہم پھر رکھتے ہیں اور اُس میں ڈسکس کر لیتے ہیں اِس بات کو لے کر کے اور یہ تو بہرحال کس کمپنی کا ہم لیں اور لیا جائے یہ تو بہرحال مشورے سے ہی ہم کیونکہ ہر کام مشورے سے کرتے ہیں تو اِس کو مشورے ہی سے حل کریں گے اِس کو بھی لیکن اِس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں اِس مار ماہ کے اِس منتھ کے آخر تک جو ہے وہ اویلیبل کرانے ہیں ہر حال میں کیونکہ ایک تاریخ سے نیو جوائننگ ہو جائے گی اِس بات کو ذہن میں رکھیے گا اُس کے لیے قدم اُٹھائیے اسٹیپ لیجیے اور باقی یہ کس کمپنی کا بھی کس کمپمی کے لینا ہے ہم آپس میں مل کر کے ایک بار پھر میٹنگ کر کے بات پر جو ہے ہم غور خوص کر لیں گے اور پھر کوئی آخری فیصلہ لے لیا جائے گا ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے نیکسٹ کل چلیے کل کل میٹنگ رکھتے ہیں تھینک یو